ओ काफी हेल्प कऽ रहल छै लोकके कोनो भी चीजके ककरो गाँवके धियापुता सभके अगर कोनो फॉर्म भरबाके रहै छै तऽ ओ पहुँचके जे छै से ओतऽ सी एस सी केन्द्रपर गेल कॉमन सर्विस सेन्टर जकरा कहै छै ग्राहक सेवा केन्द्र तऽ जे छै से ओतऽ काफी ओ जहियासँ खुललैहँ गऽ हर गाँवमे तऽ हमरो गाँवमे जहियासँ एगो दुगो खुललैहँ ओ काफी मददगार भेलैहँ किएक कि तऽ पहिने कि होइ छलै गाँवके गाँव घर के बच्चा सभ ने वञ्चित रहि जाइ छलैहँ अहाँके काफी चीजसँ जेना मानि लिऽ कि कोनो तरहके जे छै से सरकारी लाभ के कोनो फॉर्म भरबाक रहै छलैहँ ओकरा सभसँ तऽ ओइ सभकऽ पता नहि चलै छलै ने सुविधा रहै छलै तऽ आब कि भऽ रहल छै जहाँ जहाँ खुललैहँ उहाँ उहाँ हर सरकारी योजनाके लाभ प्रत्येक व्यक्तिके सङ्गे भेट रहल छै आओर हर आदमी तक हर चीज पहुँच रहल छै कुनो भी गोरमेन्ट योजना अबै छै तऽ ओहो अहाँक छै ओइ माध्यमसँ सँ हर व्यक्तिके लाभ प्राप्त भऽ रहल छै सङ्गहि हमरा गाममे जे छै से एक आदमी अहाँके मखानक जे छै से खेती करै छथि ओ बहुत ही बढ़िआँ चीज छै किए तऽ अऽ जहाँ सँ हमसभ रहै छी बिलौंग करै छी तऽ ओतऽ सँ जे छै अहाँके अऽ मतलब मखान अहिठमा बहुत फेमस छै आओर बहुत कम आदमी करै छै ओ सभ ए मखानक खेती तऽ एक दू आदमी छथि जे मखानक खेती करै छथि आओर बहुत बढ़िआँसँ रहै छै किए तऽ मखानक काज मिथिलामे बहुत मतलब मखानक बहुत सारा काज होइ छै मिथिलामे तै दुआरे जे छै से ई एगो हमरा सभके गाममे अऽ बढ़िआँ चीज करै छथि ओ